हा मूं घणेई ड्रॉइंग क्लास ऐं वर्कशॉप में भाॻु वरिता आहिनि जीअं हर साल मां छु गर्मियुनि जी छुट्टियुनि में ॿारनि सां गॾु ड्रॉइंग सिखंदी आहियां ऐं जीअं ड्रॉइंग लाइक मंडाला आर्ट सिखी हिकिड़ो दफ़ो मूं पेंटिंग सिखी वॉल पेंटिंग कई ऐं फेबरिक पेंटिंग बि कई जीअं फेबरिक पेंटिंग जे ॾींहुं सिखी त मूं घणेई पंहिंजे घर जी चादरूं ऐं छऊं पेंट कयूं ऐं वॉल में पेंट कई करोना में असीं ऐं ॿार सभु ख़ाली हुआसीं पोइ असां सॼी पंहिंजे घर जी वॉल प पेंट करे वरिती ऐं मंडाला आर्ट जा वॾा वॾा असां राउंड पेंटिंग ठाहियूं मंडाला आर्ट जी ऐं हू बिल्कुलु डिफ़्रेंट ऐं तमामु सुठी ठही ऐं सभिनी तारीफ़ कई हुनजा टूल्स बि अलॻि हूंदा आहिनि हुन में कलर्स अलॻि यूज़ थींदा आहिनि धार धार कलर्स यूज़ थींदा आहिनि शीशा लॻाइबा आहिनि ऐं तमामु सुठी जेकी जंहिं बि ॾिठो सभिनी ॾा ॾाढी तारीफ़ कई